औ दे बुं दे मा गायनोथ' हागोन नोंबा माबायदि जोंथ' बेबादिखौ बेबायदि मावफै बालाय गबाय नोंबा फसायगोनना फसाया जों बेबायदि गायोमोन बिगा फरथेसो खोथा गैया बिफां फांसेयाव जोङो पन्सास थाखा लायोमोन बिगायाव हाय खयथा दाल खालामो औ पन्सास थाखा लायोमोन गायलाय रोगानानै गायलाय हिसाब खालामब्लाथ' मोनगोन दा बेखौहाय गायनाय समाव हिसाब खालामबानोथ' मोनगोन ना औ नों खय दाल सोगोन बे बिगा सेयाव औ खिन्था हरफिनदो औ औ नों हिसाब खालामदो आंनो खोन्था हरदो ओमफ्राय नों लेंहरनायब्ला जों थांनोसै गायनोसै

औ औ औ औ जायो जायो औ औ दे दे औ

औ औ औ औ औ औ औ फंबाय औ ओ औ औ

दे दे औ दे जाबाय दे दोनबाय दे जायो जायो दे नों लिंहरबानो औ औ औ दे दे दङ दङ फंबाय मोजाङै दस्रायाव खामानि मावगासिनो